मां अजमेर में रहंदी आहियां ऐं हिते राजस्थान में दाल बाटी चूरमो ऐं टिकड़ आलू बसर जी भाॼी ॾाढी मशहूरु आहे हिते कैर सांगिरी जी भाॼी गटे जी भाॼी बाजरे जो खीचड़ो पित्तोड़ बाजी जो सोगिड़ो ऐं घणेई खाइण जूं शयूं मशहूरु आहिनि हिननि खाधनि लाइ घणेई होटलूं ऐं रेस्टॉरेंट बि मशहूर आहिनि जीअं त वैशनव ढाबा जोधपुर जो भवानी दाल बाटी रेस्टोरेंट सन्नी दी हट्टी वग़ैरह